اردو ایک ہندوستان میں اچھا زبان ہے ہندی بھی بہت اچھا ایک زبان ہے اردو بھی پڑھنا چاہیے ہندی خالی پڑھ لیتا ہے انگلس پڑھ لیتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اردو پڑھنا چاہیے مدرسہ بھیجنا چاہیے یا اسکول اسکول آر میں بھیجنا چاہیے کالج آر میں اردو پڑھنا جضروری ہے خالی ہندی ہندی بھی بڑھیا ہے ہندی بھی بڑھیا پڑھنے میں ہمارے دیس میں ہندی انگلس پڑھ لیتے ہیں اردو نہیں پڑھتے ہیں نے پڑتے ہیں کالج آر میں بھیجنا چاہیے ہمارے آج آج کل کے بچے لوگ ہیں ہندی انگلس پہ دھیان دیتے ہیں مگر نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے اردو پڑھنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ دیس میں انگلس ہندی سے انگلس بھی ضروری ہے ہندی بھی ضروری ہے اردو بھی ضروری ہے سب چیز پڑھنا چاہیے اچھا سے رہنا چاہیے پڑھنا چاہیے صحیح سے اردو ایک اچھا زبان ہے ہندی بھی بڑھیاں ہے انگلس بھی بڑھیاں ہے ہمارے دیس میں اردو ہندی انگلس سب پڑھا جاتا ہے اردو پڑھائیے مدرسام میں ج